हाँ बोलिए घूमना है पटना है पटना एजेंसी देखिए घूम घूमकर बहुत तरह के घूमने वाला है घूमकर देखिए

घूम लीजिए सतना जक्सन है आजीपुर है हाजीपुर है हाजीपुर देखिए घूमकर

हाजीपुर है पटना है वह भी घूमने की चीज़ है मुज़्ज़फ़्फ़रपुर है घूमने की चीज़ वहाँ घूमिए पूरा में सब तरह घूम घामकर तब न जाइएगा ऊपर से हाँ तो घूमिए पटना घूमी लिए मुज़्ज़फ़्फ़रपुर घूमिए वह घूमने वाली चीज़ है चिड़ियाखाना जाइए सब तर घूमिए सब तब अब जानवर को घूमिए देखिए टहलिए क्या क्या जानवर है नहीं है सब घूम घामकर देख लीजिए घूमने वाली चीज़ है फ़िर डोगिया मनार मनार घूमिए वहाँ गंगा नेयाना नेयाना जाता है पूजा करना जाता है गंगा जी में फ़िर आइए यहाँ घूमिए महुआ घूमिए महुवे घूमने वाला बाज़ार घूमिए सब देखने वाली चीज़ है फ़िर जंदहा घूमिए जंदहो घूमने वाला समय है सब चीज़ देखने वाला है पूजा ऊजा अलग होता है और सेनो घूमने वाला चीज़ है मुज़्ज़फ़्फ़रपुर मुज़्ज़फ़्फ़रपुर घूमिए टहलिए तब तक हाँ सब तर घूम लिए न मुज़्ज़फ़्फ़रपुर घूम लिए तब जाइए हियाँ समस्तीपुर घूमिए समस्तिपुर घूमने वाला समस्तिपुर घूमे वाला समय है सब पर घूम टहल लीजिए जाइए सब तर घूम लिए पटना घूम लिए गोलघर गोलघर भी अच्छी चीज़ है अच्छा चीज़ है गोलघर घूमिए टहलिए टहलिए जाइए भरा कर लीजिए टेम्पू कुछ न कुछ घूम लीजिए